एस सागां तुमी आ आ तूं कसो आयला थंय मोटसायकलीन काय मोटारीन आ हा खंय खंय तुका फुडल्यान इगर्ज दिसता बी व्हडली या आ आज आमची ती इगर्ज आसा न्हू सालिगांवची ती माय दे देव्स इगर्जेचें नांव तिजें आयज फेस्त ओनू ओनू तिका ना स्पॅशल म्हणजे ओनू देड वर दे देडशे वर्सां जालीं इगर्जेक त्या आ देडशे वर्सां जाल्या म्हुणू चड गर्दी जाल्या बट तें फेस्त सदांच मे म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा येता कळें तुका आनी जे गांवान रावाना जे दुसरे कडेन रावपाक गेल्या जावं देशा भायर सुद्दा आसात न्हू ते ह्या फेस्ताक मुद्दाम येता आनी ही चर्च आसा न्हू ही टुरिझम स्पॉट म्हुणू फामाद आसा वो वळ्ड मॅपाचेर आसा ती जगाच्या नकाशाचेर आसा एक पर्यटन थळ म्हुणून कळें आनी ते लोक त्या खातीर भायले भायले ट्युरिस्ट जे पर्यटक आसतात ते भोंवात आसतात थंय येवन फोटो काडटात आनी थंय रातचें बितचें लायट स्पेशल सरकारान थंय लायटी घाल्या वीथ ती एकूत दीस उरतली तेच्या भायर साळगांवां आनी खूब देवळां आसात अशीं चर्ची बारीक बारीक ल्हान ल्हान चर्ची आसात प्रत्येक वाड्यार एक चर्च म्हणजे ती ही मेन चर्च जाता धाकट्यो इरिमिती म्हुणू आसा इरिमिती

अशें खूब किरें किरें आसा थंय पळय हे इगर्जेन तूं मुद्दम भितर वच तुका बरी हे मुर्ती सोबीत आसा आनी ही इगर्ज आसा न्हू सालिगांवची ही अशी रॅर रॅर इगर्ज म्हणजे एकेत तरेचीच अशी आनी खंय तुका सोंपेपणी अशी पोळोपाक मेळची ना कचितूत खंय तरी मेळट्ली पोळोवपाक ही डिजायनूत वयर आसा पय आनी एक झर आसा झर नॅचरल उदकाची नैसर्गीक सैमीक उदकाची झर आसा जें न्हातकूच उदक तुका वखदाक बिखदाक बरें म्हणटात हय लागीत सगळें आसा हें तुका तूं म्हाका आपयशी जाल्या हांव येता तुका दाखोवपाक सगळें हय हय देवळान हय हय हय हय हय तूं म्हाका सांग हय जाय तेन्ना सांग म्हाका एक अर्दें वर पयलीं कळय बरें बरें बरें